हांव गोंयकार हांव गोंयान रावतां आनी तुमी सगली जाणात आसतली की गोवा हें ट्युरीजमाक सामकें फेमस आसा दिसाक हजारभर ट्युरिस्ट गोंयान येतात बिचीस पोवपाक फोर्ट्स पोवपाक एडवेंचरस स्पोर्ट्स करपाक म्हटल्यार आतां गोंयान गोंयकार कमी म्हटल्यार ट्युरिस्ट लोक चड जाल्यात ट्युरिस्ट लोकांचो एकटो आयलो पयलें फुडले दिसा आनीक चार जाणांक घेवन येता परत वता फूल फॅमिली घेवन येता अब्रोड न्ही जाल्या सादें हांगासतलेच युपी बिहार पटणा तेच लोक पयात फूल आपली फॅमिली सेटल करून रावल्ले आसा जे लोक चार दिसां गोंया भायले गोंया भायले चार दिसान गोंयान येता तेंचीं संख्या आतां इतली वाडला की आमकां गोंयकारांक साद्या रस्त्यार भोंवपाक सुद्दां मेयणा ते हेवटेन तेवटेन गाडयो चलयतात म्हटल्यार एक्सिडेंट्साचीं इनसिडंट चड जाल्या